मछलियों के ये किस्में जो है कुछ छोटी मछली होती है कुछ बड़ी मछली होती हैं में जो है बड़ी मछलियों के लिए उनका जो है थोड़ा सा छोटी मछलियों से अलग रखना पड़ता है क्योंकि हमें ये छोटी बड़ी मछली छोटी मछलियों को कहीं खा न जाएँ तो नुकसान हो जाए इसलिए वो जो छोटी और बड़ी मछलियों को उनसे कुछ रख रखाव के लिए ऊ थोड़ा दूरी बना के रख रखते हैं और जो है ये मछली भी पालने के लिए जौन है कुछ छोटी मछली कुछ बड़ी मछली और जो हैं उनके रख रखाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बड़ी मछली कहीं छोटी मछली को खा न जाए

मछलियाँ जो है ये कुछ काटने वाली मछली होती है कुछ जौन हैं ये छोटी मछली होती हैं इसलिए उनको अलग अलग रखना रख रखा जाता है मछली पालने के लिए इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि वो कहीं बड़ी मछली छोटी मछली को खा न जाए इसलिए उनको हम अलग रखते हैं छोटी मछली अलग रखते हैं बड़ी मछली का कुछ अलग स्थान बनाना पड़ता है इसलिए मैं छोटी मछलियों को अलग रखते हैं बची बड़ी मछली को अलग रखते हैं कुछ काटने वाली मछली होती हैं कुछ छोटी मछली होती है इसलिए तालाब में उसे अलग जाली बना के या अलग रखना पड़ता है बड़ी मछली को अलग रखना पड़ता है इसलिए कि हमें अंदेशा है कि कहीं छोटी मछली ये को बड़ी मछली खा न जाए और उनको हर समय देख रेख में देख रेख करना पड़ता है चारे भी डालने पड़ते हैं मछलियों को देख रेख करना पड़ता है और हमारी मछलियाँ स्वस्थ रहें और छोटी बड़ी मछली दोनों को रख रखाव सही से रखना पड़ता है और मछली छोटी बड़ी जो है उसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है